मधुबनीके एखन सभसँ पहिल तऽ स्वास्थ जे छथि तऽ एखन एहिसँ पहिने बहुत बढ़िआँ छलए आओर एखन तुरन्तमे सेहो फेरसँ मधुबनीके सदर बनि रहल अछि बहुत नीक व्यवस्थाक सङ्ग आओर आशा अइ जे हुनका नीकसँ बनाबथि बात रहल महिलाके सशक्तिकरण तऽ सशक्तिकरण सेहो मधुबनीमे एखन देखैके मिल रहल अइ एतुका प्रशासनके हितमे बाँकी पेंशन गरीबके एखन भारत सरकार द्वारा एगो सभसँ नीक ई छलनि प्रधानमन्त्री आयुष्मान आयुष्मान कार्डके योजनासँ से एखन छलनि एगो जे किनको अगर एहन परिस्थितिमे पड़ै छथि तऽ हुनकर आयुष्मान कार्डके लाभ हुनका कोनो भी सरकारी अस्पतालमे या सरकारसँ मान्यता प्राप्त अस्पतालमे हुनका पाँच लाख तकके मुख्य मुफ्त इलाज मिल जायत